केरु जेकॾहिं मुंबई महाराष्ट्र में घुमण लाइ अचे त आर्तवार जे ॾींहुं अचे मरीन ड्राइव संडे स्टेट ते माण्हू अची करे नचंदा टपंदा ऐं गाईंदा आहिनि हुन खां पोइ नीता मुकेश अंबानी कल्चर स्टेट ते असांजे सभिनी भारतीय सभाउनि जे बारे में दर्शाए वियो आहे